सोनभद्र ज़िले में कई सारे स्थानीय शिक्षा या सिखने के अवसर हैं जैसे कि कई सारे कोचिंग इंसट्यूट जैसे अराध्या एजुकेशनल इंसट्यूट विक्रांत अकैडमि बदलानी अकैडमि श्रद्धा कोचिंग इंसट्यूट ऐसे कई सारे प्राइवेट इंसट्यूट हैं जिससे बच्चे सीख सकते हैं पढ़ाई कर सकते हैं और सी और कई प्रकार के विकास और विधि में कई प्रकार के योजनाएँ है स्कीम हैं जिससे बच्चों की वि विकास होगा जैसे कि अ मुख्यमंत्री फ्री लैपटॉप स्कीम स्कूल डेवलपमेंट स्कीम वर्कर चिल्ड्रेन स्कीम